मेहनत बेकार गेल पुरा किताब पढ़ला पर पिछला एडिशन केँ जे भूल चूक रहै अपनेकेँ लिखितमे हम सूचना देने रही पूर्वमे आ उम्मीद करैत रही जे एहि एडिशन मे ओ सभकेँ दुर कऽ देल जाएत लेकिन अफसोस रहल पुरा पढ़लाकेँ बाद से त्रुटि घटैकेँ बदलामे त्रुटि बढ़ि गेल आगाँ एकरा अपने ध्यान देबै तै उम्मीदकेँ सङ्ग